नमस्ते सर हम आ रहे थे इलाहा प्रयागराज से तो हमारा वहीं एक ट्रेन में मोबाइल गिर गया हम चले गए ट्रेन से आ रहे थे और चले गए बाथरूम कोई मोबाइल ही हमारा लेकर चले गए तो मिल जाएगा हाँ छ्यूकी पहुँची थी हाँ हाँ

ठीक है सर ठीक है सर हम उसमें नम्बर सब ज़रूरी नम्बर था आधार कार्ड का नम्बर पासबुक का नम्बर सब था उसी मोबाइल में था बहुत काम का सामान था उस मोबाइल में हाँ गुम गया हमारा दिला दीजिए ठीक है तो हम कब आए रिपोर्ट लिखाने रिपोर्ट लिखाने कब आएँ आपके थाने पर ठीक है तो फ़िर हम आज आ रहे हैं ठीक है मिल जाएगा ना हमको ठीक है सर हमारा मोबाइल बहुत ज़रूरी है हमारा मोबाइल दिला दीजिएगा ठीक है जी हाँ मोबाइल बहुत ज़रूरी है मोबाइल मोबाइल नहीं ज़रूरी है उसमें जो नम्बर था वह ज़रूरी है हमको उसमें पूरा काम का ठीक है सर कितना टाइम लग जाएगा गे नमस्ते सर